ہماری ریاست کے بھرپور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں اردو زبان کا بہت اہم رول رہتا ہے خاص طور پر جب ہم لوگ اپنے ریاست کی ثقافتی ورثے کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو ہمیں انداز ہوتا ہے کہ اردو زبان کیا رول ہے اور زبان کی کیا اہمیت ہے اردو زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان کہتے ہیں اس زبان کے اندر وہ جاذبیت پائی جات پائی جاتی ہے اور وہ حلاوت پائی جاتی ہے جو کسی اور دوسرے زبان میں نہیں پائی جاتی ہے ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے ثقافتی ورثے کو فروغ دیتی ہے اور اس کے لیے جو بھی ترقیات کا امکان ہوتا ہے اس کے اس کے لیے وہ اردو زبان کافی حد تک ایک اہم رول ادا کرتی ہے اور اس رول کے اندر اردو زبان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے